नमस्ते सर जी सर में बस वाले बोल रहा हूँ

सर वह हमारी बस थी वह काफी वह हमारे वह एक्सीडेन्ट हो गई थी इसीलिए वह अभी बन रही है उसमें टाइम लगेगा उसी उसी हमारी ब्रान्च की दूसरी बस जाती सुबह सुबह हाँ सात सात बजे नहीं मिल पाए हमारी बस वहाँ से आठ बजे जाती है और आपको आपको जाना है तो आठ बजे जाएगी बस

वहाँ पर ज़रूरी है तो आप पर्सनली कर लो ना बस आप जौनपुर जाने का दस हज़ार भाड़ा लगेगा दस हज़ार भाड़ा लगेगा अरे ज़्यादा भाड़ा नहीं आप जानते हैं जौनपुर यहाँ से पचास किलोमीटर है तो उसका भी तेल पानी लगेगा ना सर और टाइमिन्ग से आ जाएँगे लेकिन कितना पैसेन्जर है फैमिली हाँ फैमिली जाएगी तो ठीक है आ जाऊँगा आठ बजे तक आ जाऊँगा आपके इधर ठीक आप आपका घर कहाँ पर है अधारी गाँव पर ठीक आठ बजे आ जाएगी गाड़ी ठीक आपके घर पर आ जाऊँगा हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक है गाड़ी तो मिल जाएगी हमारी ठीक दस हज़ार है तो थोड़ा डिस्काउन्ट कर देता हूँ एक दो हज़ार कम कर देता हूँ आठ हज़ार दे देना कि क्योंकि शादी आपके आपके भैया से शादी पड़ी है इसीलिए बोल बोल रहे तो हमारा गाड़ी हमारा गाड़ी करने के लिए इसीलिए तो डिस्काउन्ट कर रहे नहीं तो जो अकेले के पर्सनली करने के लिए जाता है तो उतनी ही भाड़ा लगेगा आपको शादी में करना है इसीलिए थोड़ा डिस्काउन्ट कर रहा हूँ चार पाँच गाड़ी जाएगी चार पाँच गाड़ी जाएगी कितनी गाड़ी जाएगी पाँच गाड़ी तो पाँच गाड़ी का भाड़ा आप दे देना चालीस हज़ार दे देना चली जाएगी अरे तो पाँच पाँच हाँ तो पाँच गाड़ी जाएँगी तो उसका भी खर्चा पानी भाड़ा एक तो ड्राइवर करने के लिए उनका भी जाएगा ठीक ठीक है जितना दे देंगे उतना चलेगा तो आ जाएँगे गाड़ी ठी नमस्ते नमस्ते